आङो लोगोफोरजों रंजानो बांसिन मोजां मोनो आरो न'खरनि मानसिफोरजोंबो मोजां मोनो लोजोफोरजों रंजानायनि इनटारेस्टआ बांसिन साबसिन जायो आरो आङो लोगोफोरजों बेफोरबायदिनो गोबां बेरायनाय जानाय लोंनाय गेलेनाय रायज्लायनाय मिनिलायनाय बेफोरबायदिजों साबसिन मोजां मोनो बेनिखायनो लोगोफोरजों साबसिन मोजां मोनो रंजानो आरो जोङो फ्रिसिनबो मोनो लोगोफोरजों रंजानो आरो जों न'खरनि मानसिफोरजों रंजानो एसे उसुबिदा लाजिनायफोर मोनो लोगोफोरजोंथ' बिफोरबायदिनो खायदावनाय रायज्लायनाय मिनिलायनायफोरजों इनटारेस्टसिन मोनो आरो बिनिखायनो जों लोगोफोरजों जेरावबो थानानै लोगोफोरजों जेरावबो थानानै रंजानो हायो बेनिखायनो लोगोफोरजों रंजानो साबसिन मोनो जों न'खरनि मानसिफोरजों रंजानो लाजिनाय एसेबाबो लाजिनाय फैयो लोगोफोरजों रंजानो जेरावबो थानो हायो आरो बायदि रायलायनाय मिनिनाय बुंनायफोरजों बिनिखायनो जों लोगोफोरजों रंजानो साबसिन मोजां मोनो न'खरनि मानसिफोरजों रंजायोब्ला जों एसेब्लाबो लाजिनाय मोनो जों न'खरनि मानसिफोरजों बेफोरबायदि रंजाफेराखै आरो जों बेफोरबायदि पिकनिक जानाय बा एबा पारटि जानाय लोगोफोरजों बादिनो पारटि जानायाव रंजायो मोसायो आरो बेफोरबायदिनो जों लोगोफोरजों बेरायनाय जेरावबो ज' ज' बेबायदि बेरायनायफोरजों जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो जों लोगोफोरजों रंजानो साबसिन मोनो आरो न'खरनि मानसिफोरजों जों रंजानो उसुबिदा मोननायलाय जों न'खरनि मानसिफोरजों रंजानो मोजां मोनोब्लाबो जों लोगोफोरजों रंजानो साबसिन मोनो